हँ पंडीजी बाजि रहल छथिन हँ तऽ हम या मन्दिर ऐने रहिऐ रानी सती मन्दिर तऽ हिनके छै ने एतुका पण्डित तऽ हमरा एकटा जे छै ने हमर ओ अपन बच्चाके लिए बालकके लिए एकटा जे छै ने पूजा कराना रहए एतए ठीक छै ओ हँ भगवान विष्णुके ही ठीक छै तऽ ओ भए जेतै की ओकर जेना व्यवस्था मानिके चलु हम तऽ नया छी हम तऽ एतए पहिला बेर लेकिन कबूला कएल रहै तऽ मतलब कराबै तऽ पड़तै तऽ हमरा तऽ बहुत चीज पते नहि छै एतुका बारेमे अहाँ ई सब व्यवस्था करबा सकैत छिऐ ने भए जेतै ने हमरा

अच्छा ठीके छै अहाँ हमरा लिखए दिअऽ किछु किछु चीज ठीक छै हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ ओतबा सब पता छै हँ हूँ हूँ हूँ न्हिन्हि प्रसाद हम सोचै छिऐ कि जेना खीर कए दिऐ हलुआ सब कए दिऐ ठीक रहतै ने प्रसादमे हँ हँ ठीके छै ठीक छै हँ ठीक ठीक छै गमछा नारियल हँ

हँ ठीक छै अगरबत्तियो लए लेबै हँ ठीके छै आ दक्षिणा भी लगतै ने नहि कुशके अहि कए देबै कुश हमरसब नहि छै तेना ठीक छै

ठीके छै एतऽ ठीक छै आब हूँ हूँ हूँ ठीके छै ठीक छै लए लैत रहबै हम हँ ठीक छै लए लेबै हँ अक्षत सबके भए जेतै अक्षत सब तऽ मानि लिअऽ घरेसँ लए कऽ चलि जेबै हँ हूँ हूँ हूँ अच्छा कुमारिओ खुआबऽ पड़तै कि अच्छा अच्छा तऽ तऽ हम आबि रहल छी हम कहिआ चलि आबी कोन दिन बढ़िआँ रहतै आ कहिआ हँ आइ बढ़िआँ शुभ दिन छै ठीके छै तब हम आबि रहल छी अहाँ ठीक छै अहाँ रहबै ने अभी मन्दिरमे हमरा तऽ भए जाएत लगभग एक घण्टाके आसपास लागतै मन्दिर पहुँचए धरि